मूंखे भॻवानु सुठी निहमियत हीअ ॾिनी आहे की मां सिंधी परिवार में पैदा थी आहियां मुंहिंजो अ मुंहिंजे घर में बि सभु सिंधी अ ॻाल्हाइण वारा आहिनि ऐं मुंहिंजो परिवार सॼो सिंधीयुनि जो आहे मूंखे सिंधी कल्चर इलाही पसंदि आहे मूंखे झूलेलाल जी पूजा करण आरती करण झूलेलाल जा शेवा करण मूंखे इलाही पसंदि आहे ऐं मुहिंखे अ पंहिंजी सिंधी भाषा इलाही वणंदी आहे मूंखे कंहिं बि भाषा को वधीक सुठो सिंधीअ में ॻाल्हाइण लॻदो आहे मुंहिंजा ॿार बि इलाही सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की मां सिंधी परिवार में आई आहे मुंहिंजे परिवार में सभु इलाही अ सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं सभिनि खे सिंधी कल्चर सां इलाही प्यार आहे असांजा असां सभु सिंधी अ जा त्योहार मल्हाईंदा आहियूं ऐं असांजे घर में सिंधीयुनि जो खाधो बि असांजे घर में सभु सिंधीयुनि जो ई ठहंदो आहे असांखे सभु खे सिंधी अ भाषा सां इलाही प्यार आहे त मूंखे कोई शिकाइत न आहे की मां सिंधी परिवार में पैदा थी आहियां मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे की मां अ सिंधी आहियां ऐं मूंखे अ मुंहिंजा मूंखे सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हू मिलिया आहिनि ऐं असांजे घर में सभु सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि मुंहिंजा ॿार बि ॾाढी सुठी सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि मूंंखे न पंहिंजे भाषा ते इलाही गर्व थींदो आहे मूंखे ॾाढी ख़ुशी मिलदी आहे की मां जंहिंमहिल अ सिंधी परिवार में ईंदी आहियां ऐं मूंखे सिंधी लिखण बि ॾाढो सुठो लॻदो आहे मां नंढे मां अ पहिरीं खो सती क्लास ताईं सिंधी पढ़ी आहे ऐं लिखी आहे त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे सिंधी पढ़ण ऐं मां त अॼु बि चाहिंदी आहियां की मूंखे कोई अहिड़ो मौक़ो मिले जाते मूंखे पंहिंजे सिंधी भाषा खे अ ज़ाहिर करण जो मौक़ो मिले